पहिले हमसब गोटरस गोटरस खेलियै गोटी कते नीक लागै खेलऽमे हँ गोटी बड़ नीक लागै अथी बिछ बिछ कऽ लबियै आओर पहिले तऽ ईट गिट्टी थोड़ी रहै ईटाके फोड़ि फोड़ि कऽ हमसब बनबै छलियै खेलै लऽ गोटरस खपटाके ईटा के हँ ओइके बाद पचीसी खेललहुँ हँ ओइके बाद कित कित तऽ अपना सबके पुराना छलै पुराना तऽ खेलते छलहुँ कित कित हँ सतघारा सेहो छलै अपना सबके कते नीक खेला हँ आओर की कहू अथी लूडो तऽ सबसँ नीक खेला छै गन्दो नहि लागल हाथमे चोटो नहि लागल आओर सबसँ बैसिके नीकसँ खेलू हमरा तऽ सबसँ नीक लागै छै हम्म कबड्डी खेललहुँ कबड्डी तऽ अपना सबके सबसँ नीक रहै छलै मजबूत रहै छलै शरीर हँ तऽ आब तऽ ई सब खेला खतमे भऽ रहल अइ अपन सबके हम्म खाली गेम मोबाइल चलि गेलैए मोबाइलमे सब बच्चा सब गेम खेल खेल कऽ बर्बाद भऽ रहल छै केओ नहि सरकार कोनो नहि कानून केओ ने किछु ने किछु करऽवला छै हँ तऽ लोक की करतै माय बाप लोक कहै छै ने माय बाप आइकाल्हि माय बाप गार्जियन थोड़ी होइ छै अपन गार्जियन खुद अपने लोक होइ छै सएह सब हँ वएह खेलो सब कूदो सब सएह छै बच्चा सबके नहि खेलऽ दै छै तैं दुआरे बच्चा सब आइकाल्हि दुःख दै छै माय बापके की करबै हम्म तऽ हमरा सबसँ नीक कबड्डी लागै छलै खेलऽमे कबड्डी खेलै छलियै